کہ کیا ہوا انہیں اچھا اچھا اصل میں میں تھوڑا دور آیا ہوا تھا آپ اگر آپ کے پاس کوئی سہولت ہو گاڑی وغیرہ ہو تو اس سے بھجوا دیجیے گھر پر جی آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے لیکن کسی اور بچے کے ساتھ بھیج دیجیے ان کو گھر کا راستہ معلوم ہے اصل میں گھر پر کوئی ہے نہیں اور میں بھی ابھی دور آیا ہوا ہوں ان کی طبیعت کا مسئلہ تھوڑا رہتا ہے مجھے معلوم ہے اس بارے میں آپ کے پاس اور کوئی بہتر سہولت ہو تو اس کا استعمال کیجیے جی جی میں سمجھ رہا ہوں اصل میں گھر پہ کوئی ہے نہیں میں کافی دور نکل گیا ہوں اب آس پڑوس میں بھی میں کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ میں ان کو بھیج سکوں اسکول کے پاس تو سہولت ہوتی ہے نا بچوں کو گھر چھوڑنے کی اس کا استعمال کیجیے ہاں ہاں ایسا کر لیجیے آپ کسی گاڑی وغیرہ سے بھیج دیجیے جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں دے دوں گا آپ کو جی جی بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اوکے